हेल' नों सोंदोब्रा दस हाजारा एसे मा होनो तत'खौ ऐसे बारा सुखुजोबनो हायाखैलै बेयाव लानाय जादों फाइनान्साव लानायखाय

रिपान्डआ दाथ' गारिखौ मोनबाय गारिखौ मोननानै बिदिनो लासै लासै हरसै दे

औ औ नोंगौ सार नोंगौ जेबो सिनथा खालामनांगौ गैया एबारनो लासै लासै होलांसै औरैनो मासाव बिसिबां गोलैगोन

मास मोनबा दुइ हाजार खरि ना

सय साथ माससो जाया होनबा लं एसे बे खम एमाउन्टखौनो एसे नांगौ आरो बे फनद्रस'सोफोर आथार'स' औ जाबाय दे